हांवें बारा बारा दोन हजार चोवीस ह्या दिसा स्मार्ट वॉच घेतली ती म्हाका खूब आवडली खूब जाणांनी विचारलें ही गड्याळ खंय घेतली हांवें तांकां सांगलें मिशो एप हाचेर ऑर्डर करून घेतली कोणी वजन कमी करपाक सोदता तांकां खूब फायद्याची आमी कितली चलता तें ती दाखयता